हाँ मैंने एक किताब पढ़ी है जिसका नाम रिच डैड एंड पुअर डैड है जिसमें एक पिता अपने पुत्र को जो जॉब लाइन में है वो अपने पुत्र को जॉब के बारे में बताते हैं और इसके बाद में एक पिता अपने पुत्र को बिजनस लाइन में थे उनके पिता तो वो उनके पुत्र को बिजनस के बारे में बताते है कि बेटा बिजनस करना अच्छा है बिजनस से लोग काफी आगे बढ़ते है और पैसे से पैसा बनाया जाता है और कभी भी पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए अपनी मेहनत के पीछे भागना चाहिए ऐसे कई सारे उसे किताब में जवाब थे जिसने मेरे दिमाग को चेलेंज दिया कि आप ऐसा करो आपके साथ ऐसा ही होगा जैसा आप सोचोगे

खुद का करते हो तो उसमें आप खुद हि उसके मालिक रहते हो खुद ही आप उसको चलाते हो खुद ही उसकी सारी चीज आप देखते हो इसलिए उस किताब ने मेरे को बहुत प्रभाव डाला